वैसे त सभई पुराणी फिल्म सुठी हूंदी आहिनि लेकिन मूंखे हिकड़ी फिल्म इलाही वणी उहो हुनजो नालो साजन हुओ हुनमें सलमान खान हुओ माधुरी दिक्षित हुई और संजे दत हुओ संजे दत जो रोल ईअं हुओ एॾो बढ़िया हुओ उहो हिकिड़ो अनाथ हुओ हुनखे हिकिड़े कादर खान जेको हुओ पंहिंजे घर वठी आयो पंहिंजो पुटु ठाहे करे उन खे रखई पंहिंजे साण जीअं नंढो पुटु रखे ईअं ई उन खे रखई त मूंखे हुनजो रोल इलाही सुठो लॻो हुन फिल्म जी सब तारीफ़ बि कंदा आहिनि ऐं सभिनि खे सुठी लॻंदी आहे उहा फिल्म हिकड़ी सिंधी पिचर बि मां ॾिस मां सिंधी मूवी बि मां ॾिठी हुई आबाड़ा उहो बि मूंखे इलाही वणी